میں ایک کسان ہوں اور میں کھیتی باڑی کرتا ہوں میری جو فصل ہے جو میں نے اگائی تھی موسم کے خراب ہونے کی وجہ سے وہ ساری برباد ہو گئی ساری نسٹ ہو گئی تو جس کا میں اب لابھ تو اٹھا نہیں سکتا ٹھیک ہے اور نہ ہی میں اس کو بیچ سکتا ہوں جو پیسے کما لوں کیونکہ یہ تو میرے لیے ساری برباد ہی ہو گئی تو لیکن وہ اس چیز کا میں نے انشورینس کروا رکھا تھا تو میں نے اس کا انشورینس کروا رکھا تھا تو اس کا میرے کو کچھ فائدہ مل سکتا ہے تو میں نے اپنی یہ بات جو ہے گورمینٹ کے سدسیہ کے پاس رکھی اس کو بتایا تو اس نے مجھے اس کا حل دیا کہ آپ کوئی بات نہیں آپ کی فصل خراب ہوئی ہے ہم آپ کا ساتھ دیں گے جو بھی ہم سے بن پائے گا ہم آپ کی مدد کریں گے اور جو بات ہے بھائی انہوں نے ہماری مدد بھی کری ٹھیک ہے تاکہ ان کو پتہ ہے جب میں ان کی مدد کروں گا تو یہ اور فصل اگائیں گے اور فصل اگلے گی تو مارکیٹ میں اناج آئے گا تو اس وجہ سے انہوں نے میری مدد کری اور فصل کی ہر کسی کو ضرورت ہوتی ہے کسان کب تک اپنے دم پہ اکیلا ایسی حرکتیں کرتا رہے گا اگر نقصان ہوگا کسان تو کسان ہوتا ہے وہ اتنا نقصان کیسے جھیل سکتا ہے تو میری جو ہے بہت گورمینٹ نے مدد کری تھی اور میں نے انشورینس کرا کرا رکھا تھا تو اس سے بھی میرے کو بہت اچھا لابھ ملا بہت اچھا فائدہ ہوا